घुमणु फिरण जा मुंहिंजा कोई अहिड़ा कोई ख़ासि कान्हे बसि इंजॉय करण लाइ मज़ा करण लाइ करे इहो हिकदमि छा लाइफ़ में थोरी रिलेक्स थियण लाइ करे पाणु ॿाहिरि निकिरंदा आहियूं असां छो त घर में ने घर में वेई वेई ने करे माण्हू आहे न हिकदमि बोर थी थो वञे रोज़ जी रोज़ जी साॻी साॻी शयूं उथणु खाइणो सुम्हणो पीअणो वरी वापसि सुम्हणो उथो खाओ पीओ वरी सुम्हो मतलबु उहो ई रुटीन हले थो थोरो पंहिंजी लाइफ़ खां खोण थोरो सो अलॻि करण लाइ करे असां घुमणु निकरूं था समुझ न पाणु अॼु भले न पोइ पाण हिकु ॾींहुं लाइ करे निकरूं या पंज छ्ह कलाक लाइ करे निकरूं या त पोइ लम्बे टूर ते बि निकरूं असांजो छा हूंदो आहे ट्यूशन आहे ॿारनि जा क्लास आहिनि हुन हिसाबु जीअं हिन खे छुटियूं पवनि थियूं कंहिं खे ॿ ॾिंहंनि जी छुटी आहे त हलो लोनावाला हली वियासीं लोनावला में ॿ ॾींह घुमी आयासीं मस्तु हिकदमि फ़्रैश थी करे वापसि अची वियासीं त ई वधीक छुटी हुजे त नाना जे घर हली था वञू मामा जे घरु मतलबु उहो पाणु इलाही इलाही अहिड़ी जॻहियूं आहिनि जीअं पाणु पंहिंजो माइंड फ़्रेश करे सघूं था तंहिं खां पोइ साॻियो लाइफ़ वापसि अची करे पाण खे उहो ई उहो करिणो आहे जीअं करंदा रहंदा आहियूं मतलबु पाणु पंहिंजी लाइफ़ ला लाइफ़ खे थोरो सो रिलेक्स ॾियण लाइ करे ॿाहिरि निकरूं था अने उहो आहे की पाणु हर टाइम घर में वेई वेई करे न माण्हू पंहिंजी लाइफ़ मां इलाही बोर थी थो वञे जेको उहो उहो पाण खे पंहिंजी लाइफ़ खे बोरिंग न करिणो आहे कंटाणे वारी लाइफ़ न आहे जीअणी हुन जे लाइ करे पाण खे जी हिन ज़िंदगी खे सुठी करण लाइ करे पाण खे घर खां थोरो ॿाहिरि निकिरिण बि ज़रूरी आहे जेके पाणु घुमणु फिरण जो चवंदा आहियूं अने धी थी सघे थो असां त इहो बि हूंदो आहे जेको अठ ॾींहं या ॾह ॾींहं मिले थो न त मम्मी पापा सा गॾु या सस सहुरे सां गॾु हिन सभिनी खे कोठे करे न असां यात्रा ते बि वेंदा आहियूं जीअं असांजे यात्रा में त पाणु हलो हिकु ॾींहं जो थी वियो त पाण इस्कोन बि वञूं था जीअं पंहिंजे बंबई में इस्कोन आहे जुहू चौपाटीअ ते हुते हिकु ॾींहुं ख़ाली सुबुहअ खां वियासीं शाम ताईं पाण खे एतिरो रिलेक्स थी वञे थो न हुते ख़ाली सॼो ॾींहं ख़ाली हरे राम हरे कृष्न जी धुन ॿुधी करे ने पंहिंजो माइंड फ़्रैश थी थो वञे मतलबु हू पंहिंजी थी त हिकु ॿ ॾींहं जी छुटी हाणे पाण खे वधीक छुटी हुजे थी छा पाण खे हितां खां पोइ पूणे बि वञी सघूं था नासिक वञी सघूं था हिते पाण खे शंकर भॻवान जी शिव ज्योतिर्लिंग मां थी हिकिड़ो ज्योतिर्लिंग आहे हुते त इनकरे ने बि पंहिंजी यात्रा बि करे सघूं था मतलबु जेतिरो थी सघे एतिरो सॼी सॼो टाइम घर में न रहिणो आहे जीअं पाण खे टाइम मिले थो पंहिंजे पंहिंजे पंहिंजे पंहिंजे जीवन में जीअं पाण खे छुटियूं मिले थियूं तीअं पाण खे पंहिंजो ॿाहिरि निकिरी करे ने थोरो घुमी करे न पंहिंजो माइंड फ़्रैश बि करिणो आहे